आङो आं बे एक्टर एकट्रिसनि बिथोराव मोजां मोन्नाया फैला आरो मेन्देला बेजों लोगोसे आरो दंबावोसो बुदांबुलबमोन बुदांबुलब बेबो जा फेस्ला फेस्ला सल' खननो हायो फैला मेन्देलामोनहाथ' गावसिनि बुंनाफोरखौनो बबाव बबाव बुंफ्लांखो बेखौ आन्दास मोना जा लिमोनलायनाय बुङो खेला दुला बुंनाय मानसिफोरखौ मिनिहोलाबायनाय बेसोरो बिराद गावखौनो गावखौनो बबाव दं सान्नानै खेला दुला खालामो बिसोरो मिनिहोलाबायो रायजो राजाफोरखौ एसे एसे डाइलक होबा थानो हाया मिनिनायफ्रा बयबो मिनिजोबो रायजो राजाफ्रानो मिनिग्लुंजोबो गावसिनि डाइलक होनायखौ गावसोरथ' मिनिखाया रायजो राजायासो मिनिजोबो फ्लिमफ्रावथ' नायजाया गावसोरनि डाइलक होनाया मा बायदि मा बायदि डाइलक होयो खुनु मिथिस्लाबलाया खोनास्लाबलाया बिसिनि डाइलक होन्नायखौ जा मिनियो मानसिफ्रा गावसो गावसोरथ' मिनिखाया बबाव बबाव गोलैलांदों बबाव गोलैलाङाखै राजो राजाया मिनिनानैनो उदै सागु लायो गाव बिसिनि डाइलकआनो जि मिनिगुलायो मिनिहोयो बयखौबो